تیراکی کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں جیسے وہ وزن کم کرنے میں مدد کرتا ہے اور اس کے علاوہ سیلاب جب آتا ہے ہم اپنی جان بچا سکتے ہیں اور باقی لوگ جیسے کوئی جانور ڈوب رہا ہے کوئی بچہ ڈوب رہا ہے اس کی بھی جان بچا سکتے ہیں ورزش ہوتی ہے اور اس کے علاوہ صحت بھی بہت اچھی رہتی ہے وہ بہت ساری بیماریوں سے ہمیں بچاتی ہے ایسے ہی اگر کسی کو کچھ زیادہ ڈپریشن میں کوئی جا رہا ہے کسی کو اسٹریس زیادہ ہو رہا ہے اس سے دور کر دیتی ہے لنگس اور دل کے لیے بھی بہت اچھی ہوتی ہے اسی طرح آپ کو جو جو رات کو سو نہیں پاتا جلدی اس کو نیند اچھی آنے لگتی ہے اس سے کسی کا موڈ زیادہ خراب ہے تو وہ اگر تیراکی کرے تو اس کا موڈ بھی اچھا ہو جاتا ہے اس لیے تیراکی مجھے لگتا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ اہم حصہ پلے کرتی ہے ہم سب کی لائف میں اور اگر جس جس کو سانس روکنے میں پرابلم ہوتی ہے تو سانس کنٹرول کرنے کے لیے وہ بہت مدد کرتا ہے تیراکی میں یہ تیراکی کا بہت زیادہ اہم حصہ ہوتا ہے اور اس زیادہ آپ کو اگر آپ کو تیراکی سیکھنی ہے تو آپ بارہ سے تیس سیکنڈ کے اندر اگر آپ سانس روکنے لگے تو آپ اچھے تیراک تیراکی کر سکتے ہیں تیراکی کرنے کے لیے زیادہ دن نہیں لگتے لیکن آپ کے اندر اتنی پوٹینشیل ہونی چاہیے کہ آپ اسے کرنا چاہتے ہیں آپ کو ضد ہونی چاہیے کہ مجھے کرنی ہی ہے تیراکی ایک بہت ہی آسان سی چیز ہے اور یہ ایک چیز کے لیے نہیں بہت چیزیں بہت ہی چیزوں کے لیے آتی ہے اس سے آپ کی باڈی بہت زیادہ اچھی ہو جاتی ہے اسکن اچھی ہو جاتی ہے اور بہت چیزیں اچھی ہو جاتی